हलो मां शाला सेखारणु पोइ चालू कयां आहिनि मां आई टी ऐम मां डिप्लोमा होल्डर आहियां आई टी ऐम में मुंहिंजो नवे खां पंज बजे ताईं टाइम हूंदो हुयो उहा डिप्लोमा करे मां जॉब ते लॻी वई हुयसि हुन खां पोइ मुंहिंजी मैरिज थी वई मैरिज खां पोइ मां पूना में हली वियसि ऐं जॉब छोड़नी पई उन खां पोइ वापसि रिटर्न उल्हासनगर में आयसि मुंहिंजे मिस्टर जी बॉम्बे में ट्रांसफर थी वई उन खां पोइ मां हिते ॿारनि सां गॾु रहणु लॻसि ऐं पोइ मुंहिंजो भाउ ट्रस्टीअ जो मैंबर आहे उन मूंखां चयो त तू शाला जी डिप्लोमा पास आईं असां ओल्ड मैन आश्रम में शाला सेखारींदासीं त मां उनखे चयो त मां पंहिंजे मिस्टर खां पहिरीं पुछां की मूंखे टाइम मिलंदो या न त मां सेखारे सघां थी या न त उन हा कई ऐं मां जल्दी शुरू थी वियसि ऐं पंहिंजा ॿार बि कॾहिं वठी वेंदी हुअसि उनखे बि ॾिसंदी हुअसि ऐं शाला सेखारींदमि शाला में मुंहिंजूं अहिड़ी तरह छोकिरियूं ऐॾियूं वधी वयूं हुते ॾह मशीनूं हुयूं बट कटिंग टेबलियूं हुयूं उते मां सठि सठि छोकिरियुनि खे अलॻि अलॻि डाइग्राम सेखारींदी ऐं अलॻि अलॻि टाइप जा पैटर्न सेखारींदी हुयसि ऐं हरहिक गार्मेंट में मां पंज पंज पैटर्न सेखारींदी हुयसि जेको बि गार्मेंट सिखणो हुजनि उन्हनि खे पंज डाइग्राम पंज गार्मेट्स सिबणा पवंदा हुया ऐं उन्हनि खे अहिड़ीअ तरह मां बैबी अंडरवियर खां वठी ड्रैसिस ताईं यां सभु कुझु सेखारींदी कोई कोई पैटर्न हुजे अलॻि अलॻि पैटर्ननि सां मां सेखारींदी हुयसि न कोई मूंखे त डिप्लोमा में जैंट्स बि कोर्स सेखारे वियो ऐं मिलेट्री या ऐक्ज़ाम में कोट ऐं मिलंदा हुया उहे बि सेखारे सेखारिया वेंदा हुया अहिड़ीअ तरह मुंहिंजा तेरहं साल हुते गुज़ारियमि शाला सेखारींदे सेखारींदे मूंखे तेरहं साल थी विया उन खां पोइ मूंखे थोरो हैल्थ प्रॉब्लम थी वियो जंहिंजे करे पोइ मां बंदि करे छ्ॾी